टी वी टी वी का जो पॉजिटिव रिव्यू है टी वी हम जैसे किसी भी सीखने के लिए अपने मन के लिए टी वी का उपयोग करते हैं या हमे मनोरंजन या हम खाली बैठें हम हमें बहुत ही ज्यादा बोरिंग मसहुर होता है अपने मनोरंजन के लिए हम टी वी का उपयोग करते हैं अगर हमें किसी का किसी जगह का सूचना प्राप्त करना या न्यूज़ देखना है तो हम टी वी का उपयोग करते हैं अगर बच्चों का मन नहीं लग रहा है तो उसमें बहुत तरीके का कार्टून देता तो कार्टून देख के बच्चे जो है खुश हो जाते हैं तो इस तरीके से हम टी वी का जो है उपयोग करते हैं